मैथिली भाषा संस्कृतसॅं प्रभावित भेल अछि मैथिलीमे जे कवि विद्यापति विद्यापतिक रचना छनि तऽ ओ संस्कृतसॅं बहुत शब्द एहन छै जे मैथिलीमे प्रयोग कयल गेल अछि तहिना अंग्रेजियोक बहुत शब्द छै जे मैथिलीमे प्रयोग भेल अछि मैथिलीक अष्टम सूचीमे रखबाक लेल नेहरूजीक बहुत प्रयास छलनि आओर ओ स्वयं जे छै से एक सभा आयोजितके विशेष रूपसे ओहिमे सहयोग देलखिन आ पंडित जयकांत मिश्रक जे रचना छनि मैथिलीमे ओहिमे से जे अखन विद्यालयक कोर्स मे भी पढ़ाइ भऽ रहल अछि ओहिमे बहुत संस्कृतक शब्द प्रयोग भेल अछि मैथिलीमे आर अंग्रेज़ीके भी बहुत शब्द छै एहन जेकर प्रयोग मैथिलीमे भेल अछि